सुखु सुविधा जी शइ आहे कंप्युटर सां ॿार कुझु बि कंप्युटर सिखी था सघनि कुझु बि करे था सघनि मोबाइल में बैंकिंग थी थिए रहे रहे ऐं मोबाइल में सभु प्रकार जी जानकारियूं टैक्नोलॉजी रहे थी हुन सां माण्हू तरह तरह प्रकार पढ़ाइयूं लिखायूं बि अॼकल्ह जा ॿार हुन में ई मोबाइल में कनि था ताक़ी जीवन में भविष्य में कुझु ठही सघनि ठही सघनि ऐं कंप्युटर बि अहिड़ी ई शइ आहे की ॿार अॼकल्ह कंप्युटर ते पढ़ाई बि था कनि कंप्युटर सिखंदा आहिनि त उन ते अॻिते हली भविष्य में कुझु ठही सघनि मोबाइल ॾाढी सुठी शइ आहे की मोबाइल मोबाइल जे ज़रिए असां उन में तरह तरह प्रकार जूं जानकारियूं इहो क़ैदु करे रखी था सघूं अॼकल्ह सभिनी ॿारनि खे हिन जी जानकारियूं